आखरी कताब जेह्ड़ी में पढ़ी ही ओह् निकोलस कार करियै इक बाह्र दा लेखक ऐ ओह्दी कताब ही द शैलोस ओह् कताब ने मेरे उप्पर असर पाया क्योंकि उस कताब कोला मीं एह् पता लग्गेआ कि इंटरनैट्ट दी जेह्ड़ी दुनिया ऐ इंटरनैट्ट यूज करने कन्नै साढ़े दमाकै उप्पर किस तरहां असर पौंदा ऐ ते किस तरहां जेह्ड़ा मानव सभ्यता ऐ ओह्दा दमाक जेह्ड़ा ऐ ओह् बदला दा ऐ इंटरनैट्ट गी करियै क्योंकि जदूं अस कताबां पढ़दे हे ते अस इक चाल्ली कन्नै सोचदे हे ते हून जदूं इंटरनैट्ट आई गेदा ऐ ते साढ़े सोचने दी जेह्ड़ी क्षमता दी ते जेह्ड़ी ओह्दी दिशा ऐ ओह् बदली गेदी ऐ इस करियै ओह् कताब मीं बड़ी पसंद आई क्योंकि अस जदूं इंटरनैट्ट यूज करने आं ते अस एह् निं सोचदे कि एह्दा साढ़े मनै उप्पर साढ़े दमाकै उप्पर साढ़े सोचने दी क्षमता उप्पर केह् असर पवा दा ऐ उस कताब ने एह् चीज मेरे अग्गें स्पश्ट कीती